आं गावनि सावगारिफोरखौ ससियेल मेडियायाव माब्लाबासो फोसावो आरो ससियेल मेडिया होनोबा आङो फेसबुक आरो इउथुब बेफोरखौनो बांसिन बाहायो माब्लाबासो आङो मेसेन्जार एबा एक्सखौ बाहायो फट' गावनिसो सावगारिफोरनि अनगा आङो बांसिन गावनि खामानिनि खोथाफोरखौ ससियेल मेडियायाव हगारो जेरै आङो राव आरो राव बिगियाननि सायाव खामानि मावो आरो बिदिनो दाथा बुथुमो गामि गानि थांनानै मानसिफोरखौ लोगो हमनानै रेकर्दिं खालामो आरो बेयावनो गांफा गांनै सावगारि एबा फट' खेबनानै लानाय जायो मबाइलजों आरो बेफोर सावगारिखौ माब्लाबा आङो ससियेल मेडिया फेसबुकआव नि हगारो ससियेल मेडिया फेसबुकनि गेजेरजों बेफोरबायदि फट'फोरखौ हगारनानै गोसोखौ मोजां मोनो आरो गावनि मावनाय दांनायफोरखौ जोङो गावनि लोगोफोरजों सेयार खालामलायनो हायो दा आङो बारा बेफोरबायदि सावगारि एबा फट'फोरखौ सेयार खालामाब्लाबो गुबुन गुबुन खोथाफोरखौ सेयार खालामनाय जायो जेरै गथ'फोरनि थाखाय सल' बुंनाय बा गथ'फोरा सल' खिन्थानाय गथ'फोरा बाथ्रा बुंनाय बेफोरखौबो आं रेकर्दिं खालामो आरो माब्लाबा ससियेल मेडियायाव सेयार खालामो थिग बिदिनो बोराइ बैसोनि बुरै बैसोनि सुबुंफोरनिफ्राय आङो उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय सल' बुंनायफोरखौ रेकर्दिं खालामो आरो बेफोरखौबो ससियेल मेडियानि गेजेरजों माब्लाबा माब्लाबा आं फोसावो